सार ना ओइ सार आं देहाखौ बोरैबा आङो आंलाय माबा निधि माबा मुलि नांगौ जादोंमोनलै आंनो ओमफ्राय देहाखौ बोरैबा मोनबाय थादों अ लोमजानायबो खर' सानायबो ओमफ्राय मा मा जानांगौबा बेफोरावबा सार थांनो हागोन अ अ साइकेलजोंनो थांनोसै नामा लासै लासैनो हायाबाबो मैयानिफ्राय जादों सार

अ बे मुलिखौ जानोबा मा मा मैगं थाइगं जानो मोनाबा अ अ लोमजानाय ओरैनो उदै गाज्रि जानाय

औ औ अ अ होनब्ला मोजां

हा जागोन दे थांबाय थागोन दे अ अ अ दे